जेनाकि देखल जाइ तऽ फोटोग्राफीमे हमर शुरुएसँ बहुत रुचि रहल छै हाँलाकि एहि सभमे राज्य स्तरपे राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रीय पर आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगितामे भाग लेबैके मौका तऽ नहि मिलल लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जेनाकि इसकुल स्तर पर विद्यालय स्तर पर ओहि सभ पर मौका मिलल रहै तऽ ओहि सभ पर मतलब पुरस्कार भी पुरस्कृत भी कयल गेल रही हम तऽ ओसभके लेकरके आ विशेषकर जेनाकि हमरा रहै तऽ रुचि रहै एहिमे मतलब कि जेनाकि पेड़के भेलै पौधाके भेलै फोटो चाहे नया नया जे ई भेलै साइबेरियाइ पक्षी सभ भेलै जेकि अहाँके बाहरसँ अबैया ई ठण्डाके मौसममे तऽ ओसभके बहुत जादा रंगीन रहै छै ओसभ तऽ ओसभ चूँकि यहाँके प्रवासी पक्षी सभ छै तऽ ओसभके लऽ कऽ फोटोग्राफी एगो खिंचने रही आ ओकरा ले करके हमरा पुरस्कृत कयल गेल रहै विद्यालयमे तऽ हाँलाकि राज्य स्तर पर यदि कोइ है तऽ ओहिमे हम भाग लेबैके जरुर चाहब